बङाइनिफ्राय आङो मोनसे जुथा लाबोदोंमोन नाथाय बे जुथाया मोजां नङा गान्नोबो मोजां नङा मोनामो बिनिखायनो आङो गानला आरो बे जुथाखौहाय मोजां मोनैखायनो